हैलो अज्ज अंऊ तुसेंगी सनाना चाह्न्नी आं जेह्की साढ़ी कंट्री ऐ इंडिया ओह् टैमें सिर नमीं नमीं चीज़ें कन्नै बदला दा ऐ जियां कि तुस आपूं बी दिक्खी सकने कि जेह्की पैह्लें पैह्लें जेह्का साढ़ा इंडिया हा ओह् किस स्हाबै दा हा ते अज्जकल किस स्हाबै दा ऐ हून तुस दिक्खो कि साढ़ी इंडिया कंट्री ओह् सारे बिज़नेस मैन इंडस्ट्रीलिस्ट न लीडर न जिंदी बजह कन्नै जेह्की साढ़ी इंडिया कंट्री ऐ ओह् दिन ब दिन बदला दी केह्दे बिच जियां साढ़ी टेक्नोलॉज़ी बिच जियां एज़ूकेशन होइया हस्सने खेल्लनै कन्नै इक्क एंटरटेनमेंट करने दा तरीका तां ट्रेड होर ट्रांसपोर्ट बपार ताहीं करने दा तरीका ओह् कियां दिन ब दिन बदला दा ऐ ते सभनें कोला बड्डी एग्जैम्पल इयै लेई लैओ कि जेह्के साढ़े प्राईम मिनीस्टर न नरेंद्र मोदी होर उंदी बजह कन्नै दिक्खो किन्ना बदलाव इत्थें आवा दा ऐ जियां तुस एज़ूकेशन बिच लाओ की पैह्लें तुस दिक्खी सकने कि जेह्का पैह्लें जमाना हा ओह्दे बिच जेह्के लोग हे ओह् घट्ट घट्ट पढ़दे हे केइयें कोल पैसे निं होंदे हे ते केइयें गी दिक्कत औंदी ही की कियां इन्ने दूर जाना ते फैमिली अपने बच्चें गी भेजदियां निं ही की जियां मतलब की तुस दिक्खी सकने की पैह्लें पैह्लें तुस कुड़ियें गी घट्ट पढ़ांदे हे की नेईं कुड़ियें गी इक्कले बाहर निं जाना अज्जकल उनें केह् कीता इक्क ते उनें स्कीम लांच कीती की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर तुस बेटी गै निं बचागे ते कम्म कियां चलागे अपना इयै अंऊ तुसेंगी सनाना चाह्नीं की कियां बदलाव होआ दा जियां में दिक्खी सकनीं की जियां साढ़ा ओह् कोविड आये दा हा जियां मतलब की जिसी तुस आक्खने कोरोना जदूं कोरोना आये दा हा ओह्दे बिच तुस दिक्खी सकने की उनें कियां साढ़े जेह्के प्राईम मिनीस्टर नरेंद्र मोदी होर उनें कियां सब किश सिस्टम जेह्का साढ़ा मैनेज़ कीता एज़ूकेशनिस्ट गी दिक्खो कि उनें ई ऑनलाईन क्लॉसां लाइयां बच्चे दियां उनेंगी फोन दित्ते जिंदे कोल फोन निं हे उनें टैब फ्री दित्ते उनें बच्चें गी ते तुस आपूं दिक्खी सकने की दिन ब दिन साढ़ा इंडिया कियां बदला दा ऐ होर जियां तुस दिक्खी सकने की साढ़े ट्रेड और ट्रांसपोर्ट आइया जेह्की टाटा कंपनी ऐ ते तुस दिक्खी सकने कि जेह्का पैह्लें पैह्लें जमाना हा ओह्दे पर समान ते जेह्का बपार लोग करदे हे ते किन्नी मुशकल ते किन्नी दिक्कत औंदी ही ते केईं लोग मतलब कि दिक्खो कि इंया घोड़ें पर समान लेनां पौंदा हा जां किसै किसै पर जेह्का समेआन जल्दी चाहिदा होंदा उसी कोई चार पंज दिन लग्गी जंदे हे उंदे घर पुज्जने धोड़ी पर अज्जकल तुस दिक्खी सकने कि मतलब कि अज्जकल गड्डियां इन्नियां आइयां ओह् ट्रेनां आइयां ज्हाज आई गे समुंदरी ज्हाज उंदे नै ओह् दौ मिंट मतलब कि उसी इक्क दौ दिन च उसी इक्क दिन च टैम निं लगदा ओह् जेह्का समान चाहिदा होंदा ओह् जेह्का असेंगी थ्होई जंदा इयै तुसेंगी सनाना चाह्न्नी कि जियां कैसी कैसी स्कीमां उनें लांच करी ओड़ी आं साढ़े प्राईम मिनीस्टर होरें जेह्की साढ़ी स्कीमां लांच कीत्तियां एह्दे च ते जेह्के जेह्के पैह्लें पैह्लें लोग हे उंदे आस्तै बहोत सारे हून तुस गरीबें ई गै दिक्खी लैओ उनें गरीबें आस्तै किन्नियां स्कीमां लांच कीत्तियां किसान गी तुस दिक्खो की उनें किसान आस्तै किन्ना की दौ दौ ज्हार रपेआ उनेंगी देना स्टॉर्ट कीता ते इयै तुसेंगी सनानां चाह्न्नी कि बहोत सारे साढ़े होर प्राईम मिनीस्टर होरें गी छुड़ियै बहोत होर बी बहोत न कि जिंदी बजह कन्नै साढ़े इंडिया बिच बहोत सारे चेंजेंस आवा दे न ते मतलब कि बदलाव आवा दे न ते हून दिक्खो बदला दा ना साढ़ा इंडिया डघळअघओ़ दिन ब दिन ते बस